बबाव दं

उम दे औ आमफ्राय जोंहा क'कराझारा मारोखोम मारोखोम डेभेलप जाखो जोंहा दा

अ अ उम उम

मोजां जाबाय उम उम उम उम उम आंबो मोजां मोनबाय दाना मोजां सुबिदा जाजोबबाय ना ओजों जोंना लामा सामानिबो सुबिदा कलेज थलेज कलेजबो मोजां मोजां कलेज फैजोबबाय गोदो जों उन्दैआवथ' बे बायदि गैयामोन ना दा लामा सामा लामा सामा मोजां जाजोब थारबाय थांलाय फैलाय दा डेभेलप फैसिनबाय ना औ सिगांनिफ्राय उम औ नावजोंसो बारनाङो मोन औवा दालांजों बारोमोन बे बायदिमोन गोदो जोंङो बिसि खस्थ' बिसि खस्थ'निफ्राय खस्थ' मोनबोबाय गोदोनिफ्रायनो लामा सामा औवा दालां गामियैनो बानाय नाङोमोन ना जों औवा दालांखौ औवा खाङै खाङै फैसा खांसै औवा खांसै बे बायदिमोन दा सुबिदा जाजोबबाय गथ'फोरनि थाखायबो सुबिदा जाबाय दा थांलाय फैलाय गारि गरानि दाथ' सुबिदा मानि जोंना ह'नै गोदान गोदान हस्पिटाल माबा माबि जाजोब बाय जेरावबो मोजां सुबिदा फैजोब बायना दाथ' उम दाबो हनै लुगासिनो दं केन्सार हस्पिटाल ना मा हस्पिटाल बेफोरबायदि सोलिबाय बो ना केन्सार हस्पिटालाथ' उम उम कलेज बे मा होनो उम दे दे दे होमबा बेवाइ जाथ'सिगोन नो ओम दोनथ'दिनि नामा